बिहारमे मनोरञ्जन उद्योगमे काज करबाक प्रमुख अवसर वा चुनौती अछि जे एहिठाम सरकार एकरा प्रति बहुत उदासीन अछि एहिठाम ओहन माहौलक कमी अछि आओर ओहि तरहक रोजगार भी बहुत कम भेटैत अछि